हम मेडिकल हम लोग मेडिकल अरे दवा जो है मेडिकल से जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ जौनपुर जिला में मेडिकल से वह पढ़ाई करके आए हैं दवा दे रहे हैं और जो है कि दवा देते हैं और सब कुछ का जानकारी है पढ़ाई लिखाई का सब ध्यान से वहाँ करते हैं और जो है कि हमें लोग के हम लोग जौनपुर में यहाँ बनारस का मेडिकल मेडिकल पढ़ाई करते हैं मेडिकल वे दवा देते हैं जो लोग वहाँ से बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वे लोग वहाँ से पढ़ाई किए हैं जौनपुर जिला से पढ़ाई किए हैं मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके आए हैं और दवा देते हैं अच्छे से अरे हम लोग के अच्छे शिक्षा बताते हैं सब कुछ हम लोग जानकारी है जानती हैं हम लोग और जो है कि पढ़ाई लिखाई का जो पढ़ लिखके यह लोग डॉक्टर बन गया है मेडिकल कॉलेज से पढ़े लिखे हैं और जो हम हमें लोग को जानकारी है यह लोग जानकारी दवा दवा दे रहे हैं यह लोग को मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं और वह उथा मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए हैं वो लोग दवा देते हैं जानकारी है अच्छे से इलाज भी होता है और पढ़ाई करते हैं और जो है जब वहाँ जौनपुर जिला से जो है वहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पढ़ाई चलती है डॉक्टर डॉक्टरों का पढ़ाई चलती है हर चीज का पढ़ाई लिखाई चलती है उसमें और करते हैं और अब तो पहले तो कुछ भी नहीं था अब तो हर चीज़ से पढ़ाई लिखाई भी हो रही है अच्छे से डॉक्टर भी इलाज करते हैं और पढ़ते भी अरे मेडिकल कॉलेज से वे लोग पढ़ते हैं बनारस भी है मेडिकल कॉलेज वहाँ से पढ़ाई होती है सबको देख भाल भी अच्छा होता है और हमें लोग हम लोग जो है कि अरे पढ़ाई लिखाई जो किए हैं वो लोग अरे वहाँ से पढ़ लिख कर आए हैं तो लोग मेडिकल कॉलेज से पढ़े लिखे हैं तो लोग डॉक्टर है अच्छे इलाज भी करते हैं हमें लोग को अच्छे जानकारी है और पढ़ाई लिखाई जो मास्टर है पढ़ाई लिखाई करें प्रिंसिपल है वे लोग बताते हैं और हम लोग जो है की जानकारी भी है हमें लोगों को जानते हैं